भाइ बहिन भाइ बहिन हइ तऽ भाइ बहिनमे कहिओ झगड़ा उगड़ा दोस्ती रहै दोस्त रहै छै दोस्त रहिते रहितेमे झगड़ा उगड़ा कहिओ हो जाइ छै भाइ हइ तऽ भाइओसँ हो जाइ छै कहिओ कोनो चीज लागी खाइ पीबि लागी कहिओ बहिनसँ भी हो जाइ छै बहिन हइ तऽ कोनो चीज खा गेलक तऽ ओहि लेल मारली कहिओ हमहीँ खा जाइ छी तऽ हमरे मारलक भाइ हइ तऽ भाइ भाइओ ओइसने भाइ पइसा ओइसा चोरा लेलक कोइ चीज खा लेलक कीनि उनिके हाँ हमर पइसासब खर्चा कऽ दैए ओहि लागी मारली सब घरमे बोललक कएलए मारै छिही हम बोल हम कहलिए कि से हमर पइसा चोरा लेलक पइसा चोरा लेलकौ ओहि लागी मारलिऔ अइ खा गेलौ हमर धैले रहलिऔ खरीदके तऽ हमर खा गेलौ ओ ओहि लागी मारलिऔ हम हम दीदी उदी दीदीमे भी हो दीदी दीदीसँ लड़ाइ उड़ाइ सब होइ छै तऽ दीदी दीदी दीदी कहै छै कए लए झगड़ा करै छिही हम कहली से झगड़ा करै छी से हम हमर पइसा ले लेलक हँ हमर रखले रहली कीनिकऽ बिस्कुट तऽ खा गेलक हँ ओ अपना भरि नहि दैए हमरा हमर खा जाइए लऽ कऽ अहिए लागी मारैत मारै छी तोरा कथी होइ छौ तू कएले बोलै छी हम ने हमर खा गेलै तऽ हम ने मारबै तोहर खा जाइ छौ तऽ तू नहि मारै छिही से हमरा कहै छै